चिकी मिटीअ जो इस्तेमालु कंदा आहियूं पौधनि लाइ किथे जॻहि ठहंदी हुजे त उन जे हेठां बि उहो सुठी मिटी निकितल हूंदी आहे या जेके पौधा विकिणंदा आहिनि हुन वटि मिली वेंदी आहे खाद जो मम्मी चांहि पत्ती इस्तेमालु कंदी आहे उहो शइर जो बोर तेल ईंदो आहे ॿाहिरां खाद मिलंदी आहे उहो इहो सभिनि जो इस्तेमालु कंदा आहियूं कोई कोई माण्हू त वार बि विझंदा आहिनि उन सां पौधा चङी तरह ग्रो थींदा आहिनि